ہلو جی گڈ ایوننگ کیا آپ سیمسنگ سے بول رہے ہیں جی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ میں نے سیمسنگ کا فون ایک آڈر کیا تھا جس کی ڈیلیوری مجھے وقت سے بہت پہلے ہو گئی جس کی مجھے بہت زیادہ خوشی ہے اس بات کی جی جی اٹس مائی پلیشر جی اور اس کے بعد جو جو ڈلیوری بوائے تھا ایک بااخلاق انسان تھا بہت ہی اچھا اس نے معاملہ کیا جس کی جس کی مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ آپ کی سروسز بہت ہی زیادہ اچھی ہیں

جی جی جی جی پھر میں نے اس کو جب انباکس کیا تو مجھے اور خوشی ہوئی کیونکہ جیسا میں فون چاہتا تھا میرے ہاتھ میں ویسا ہی فون آیا ایک لائٹ سا ایک سلم سا فون جس کا کلر بھی اچھا ایک میٹ فنش میں جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے وہ فنش

جی میں نے آن کیا اس کو فون کو اور پھر میں نے اس کا کیمرہ کوالٹی چیک کیا جس میں فرنٹ کی بھی کوالٹی بہت ہی عمدہ ہے اور ریئر کیمرہ کی کوالٹی بھی بہت عمدہ ہے جس میں آپ زوم کرتے ہیں تو آپ چاند کے بہت زیادہ قریب پہنچ جاتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے

اور باقی اسٹوریج بھی کافی ہے اور باقی اس کا کلر بھی بہت اچھا ہے باقی میں اس کو استعمال کر کے دیکھ رہا ہوں کہ اس میں بس یہی ہے کہ یہ مجھے نراش نہ کرے

جی جی جی تھینک یو